ہمارے یہاں کا سرپنچ بہت ہی اچھے ہیں جب کوئی کام ہوتا ہے تو ہم لوگ سرپنچ کے پاس جاتے ہیں ہمارے ہیاں یہاں کا سربنچ بہت ہی اچھا ہے جب کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ان کی مدد اور وہ مدد کرتے ہیں جب ہمارے یہاں کوئی نہیں رہتے ہیں تو وہ وہ مدد کرتے ہیں جیسے شادی شادی وغیرہ کے ماحول میں وہ جب جاتے ہیں تو وہ پوری ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اور جب پیسے کے بھی جرورت پڑتے ہیں تو وہ پیسے بھی دیتے ہیں ہر ایک انسان انسان کا وہ مدد کرتے ہیں جب ہمارے یہاں سڑکیں خراب تھی تو ہمارے گاؤں کے سرپنچ نے سڑکیں بنائیں بنوائیں اور اور جو سرکاری کام ہوتے ہیں سرکاری کام ہوتے ہیں وہ خود چل کے سرکاری کام کرواتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب کے مدد کرتے ہیں اور جب اس کے پاس گاڑی اور بھی ہے جب اس کے گاڑی کا بھی کام پڑتے ہیں تو لوگ اس کے گاڑی لے لیتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتی ہے ہمارے یہاں کے سرپنچ بہت ایسے جو کام ہیں سرکاری بہت ہی اچھے طریقے سے کرواتے ہیں جب ہمارے یہاں جب ہمارے یہاں کچھ ہوتے ہیں تو سرپنچ کو بلایا جاتے ہیں بلایا جاتا ہے اور وہ سب کی ہیلپ کرتے ہیں جب جب وہ کچھ ہوتا ہے تو وہ آ کر سب کی مدد کرتے ہیں جب کسی کو سرکاری پھنڈ کا کوئی لابھ نہ ملے اس کو وہ خود سے جا کر اس کا کام کروا دیتے ہیں کروا دیتے ہیں اور خود سے جا کر اس کا کام کروا دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اور بھی بہت جو کام ہے جو وہ کرتے ہیں ہر ایک کام سرپنچ بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں جو جو ہر ایک سرپنچ کو کرنا چاہیے جب شادی بیاہ کے موقعے پہ وہ جاتے ہیں تو جسے کے یہاں ضرورت ہوتی ہے چاہے پیسے سے چاہے مدد سے سب وہ کرتے ہیں وہ ہر ایک کا مدد کرتے ہیں چاہے جو بھی ہو وہ سب کا مدد کرتے ہیں چاہے کوئی سرکاری فنڈ آ جائے اور اس میں کوئی آدمی کو نہ ہو اس کو بھی دلواتے ہیں وہ خود سے جا کر وہ اس کا کام کرواتے ہیں ہمارے یہاں کا سرپنچ بہت ہی اچھے ہیں